ہیلو نوری ٹریولس مجھے کار چاہیے تھی سیلف ڈرائیو کے لیے اے سی کے ساتھ کیسا ہے اور بغیر اے سی کے کیسا ہے اور حیدر آباد ٹو بینگلور جانا ہے فور ممبرس ہے فی کلو میٹر کیسا ہے اور کال بیک کر کے مجھے بتائیے